हम क्रिकेट खेलै छियै जेकी अपना दोस्त सबके साथ टीम बनैले छियै आओर जब मैच जीत जाइ छियै तऽ बहुत गर्व महसूस होइ छै पूरा हमसब दोस्त के भी गर्व महसूस होइत रहै छै जइमे क्रिकेट जीतला के बाद